बायक हे आमचे एरादारीचे साधन आशिल्यान ताची जतनाय करप ही आमची एक मुख्य भूमिका किव्हा एक मुख्य कार्य अशे आसा म्हणून करपाक ते करपाकूच जाय तर बायकाची जतनाय जी आसा वेळोवेळी त्या इंजिनाची ऑयल चेंज करप मागीर बाकीचे मागीर ब्रेक्स आसतले टायर आसतले हेंचे रकरकाव हेंचे मेंटेनन्स करप तशेंच वेळोवेळी ती निवळ दवरप धूवप तीजीन तिजी बरे तरेन म्हणजे सगळे जे भाग आसात तेची बरेतरेन जतनाय करप एकाद्या आफ्टर म्हणल्यार वापरून जातगीर काही काळान म्हणजे रेगूलर अशे काळान ती एकाद्या मेकानीका कडेन व्हरप आनी ताचे वेवस्थीत म्हणटा तशे आमी सर्वीसिंग ताची करून घेवप हे सगळे त्या बायकीच्या वा मोटरसायकलीच्या बायकाच्या एकंदरीत जतनाये खातीर आमी करू शकतात तशेंच बायकींग हे थकयताच कारण बायक बायकींग करता आसतना वाऱ्याचो तुमच्याशी डायरेक्ट संबंध येल्यान मात्शे थकाव जाता पूण लांब वाटेर जेन्ना बायकींग करपाचे आसा तेन्ना प्रवास करता आसतना हांव एक प्रयत्न करता तो म्हणल्यार समजा एका रूटार हांव वचपाचो आसां जाल्यार हांव त्या रूटाचेर म्हणजे एक मोठो गोल आसां न्ही तो गोल बारीक बारीक गोलानी डिवायड करप हा आता म्हाका समजा म्हाका काणकोणच्यान मडगांव वचपा जाय सलून हेच्यान हांव मडगांव वयता सो लोलयेच्यान मडगांव वयतना हांव पयले सुवातेचेर हांव चित्तां की काणकोण पावतलो सो काणकोण पावलो की हांव चित्तां कि हांव आता हांव काणकोण पावलां आतां म्हाका गुळ्या पावपा जाय सो गुळ्या पावलो हे आता हांव चित्तां हां आतां म्हाका पाडी पावपा जाय बाळ्ळी पावपाक जाय अशे करून हांव बारीक बारीक जे ते हे आसा टोटल जे सगळे जे लॅंथ आसा ते हांव बारीक बारीक कुडक्यानी विभाजीत करता हाणी म्हाका कितें जाता की तितले केले हा हांव इतलो पावलों इतलेच वचपा जाय अशे दिसता आनी हांव सदांच म्हाका त्या हेतून सादूर आनी प्रेरीत करीत रावता